मेरी जिंदगी दा इक्कै मतलब बड़ा मन पसंद दा डांस ऐ जेह्का में कीता हा अपनी दसमीं दी फेयरवेल पार्टी उप्पर मतलब उस बेल्लै केह् होंदा हा कि असें सारें बच्चें त्यार होइयैऔना होंदा ते मतलब जेह्के साढ़े कोला निक्के क्लास दे बच्चे ओह् असेंगी जेह्के होंदे मतलब असेंगी पार्टी दिंदे असें उत्थै डांस करना होंदा बड़ा ज्यादा नच्चना गाना होंदा